हमारे क्षेत्र में जयपुर क्षेत्र में अगर हम सिनेमा थिएटर की बात करें तो यहाँ पर राजमंदिर सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर है जो हमारे विश्व में भी सबसे अच्छे और उत्तीर्ण श्रेणी पर राजमंदिर थिएटर आता है अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं फ़िल्में देखने जाती हूँ मुझे फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है महीने में मैं दो से तीन बार मेरे मित्रों के साथ या परिवार वालों के साथ मैं फिल्म देखने जाती हूँ जैसे की अभी गदर फिल्म आई थी या और भी दो तीन फ़िल्में आई थीं वह मैं मेरे मित्रों के साथ देखने गई थी और जयपुर में बहुत और भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध छोटे छोटे छोटे बहुत सारे थिएटर बने हुए हैं तो जैसे मॉल्स में बने हुए हैं तो जो सबसे बड़ा जो सिनेमा थिएटर है वह राजमंदिर है राजमंदिर में बड़े से बड़े काफ़ी जो कलाकार हैं हमारे वह जो फिल्मों के जो सबसे बड़े बड़े कलाकार हैं वह यहाँ पर आये हैं और बहुत अच्छे और बहुत उत्तीर्ण जो थिएटर है वह राजमंदिर है उसकी सुंदरता की बात करें या वहाँ की जो वहाँ का जो सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ आज भी जो पुराने जो जिस हिसाब से जो सीटें होती थी या पुराना जो जो कला है या जो कल्चर है वह आज भी उसको लागू किया गया है तो आज के इस प्राचीन दौर में जैसी नए नए चीज़ें आ रही हैं या नया हम कलाकारी कर रहे हैं या चीज़ों को ला रहे हैं उसमें आज भी जो पुरानी चीज़ें हैं उसी को बरकरार रखा गया है और बहुत अच्छे से उसकी बनावट है उसको सजाया गया है तो राजमंदिर सबसे प्रसिद्ध सिनेमा थिएटर में यहाँ पर है और मैं मेरे मित्रों के साथ परिवार वालों के साथ फिल्में देखने जाती हूँ और हर महीने में एक से दो बार जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है